हम राजनीतिक और राजीव कल्याण के बारे में खबरें सुनते हैं बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं जानते हैं कि कितना कितना देश में कल्याण हो रहा है कहाँ पे अच्छा काम नहीं चल रहा है क्या सब हो रहा है यही सब इसीलिए हम उसमें ज़्यादा अधिकतर रुचि रखते हैं और जितना बार हो सके हमारे पास जितना टाइम बचता है उसमें हम न्यूज़ ही देखते हैं और सुनते हैं और समझते भी हैं और ऊपर से अगर कहीं पे कुछ गलत न्यूज़ आता है तो वो भी सुनते हैं और उसे पे बात भी करते हैं घर में सब से बात करते हैं कि जो ये मतलब इतना ये क्यों हो रहा है यहाँ पे ऐसा काम क्यों हो रहा है अच्छा से होना चाहिए हर कुछ होना चाहिए हर जगह और हम न्यूज़ ज़्यादातर ही सुनते हैं अधिकतर टाइम न्यूज़ ही सुनते हैं और अपने देश के बारे में भी कभी कभी सोचते हैं जो कुछ अच्छा किया जाए लोग इतना गलत काम करते हैं बहुत जगह ऐसा होता है जो अच्छे अच्छे लोग गलत काम कर देते हैं इसलिए सोच अधिकतर हम उन लोगों से भी कहना चाहेंगे कि वो अच्छा काम करें ताकि देश में उन्हें देखकर ही अधिकतर लोग देखते हैं जो देखते हैं वही करते हैं इसलिए वो अच्छा काम करेंगे तो सभी लोग अच्छा काम करेंगे और उसने भी ज़्यादा तरह अभी रुचि रखते हैं न्यूज़ हम जिस न्यूज़ में देखते हैं उसका उसका